हाँ ऐसी बहुत सी किताबें है जो मतलब हम उनको पढ़ कर इमोशनल हो जाते हालाँकि मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित वाली किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है तुम ऐसी घटनाएँ पढ़ती हूँ तो उसमें कभी कभी ऐसी कोई कहानी भी होती है जो हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही इमोशनल कर देती है भावुक कर देती है जैसी मतलब कोई भी इंसान की घटना पर आधारित होती है कि उसने शुरू से ले कर कहाँ तक कितना क्या उसने और मुसीबत का सामना किया क्या क्या चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में झेली कभी कभार कोई ऐसा भी टॉपिक आता है जिसमें एक गरीबी के ऊपर कोई इंसान की कहानी बताई जाती है कि कहाँ तक ओ इंसान गरीबी में कितना क्या हर चीज़ का सामना करता है कितना स्ट्रगल करता है तो ऐसी घटना पड़ते है तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग भावुक को जाते हैं कोई भी इंसान भावुक को जाता है